नमस्ते आप चाय वाले बोल रहे हो क्या हमें चाय मंगवाना है पाँच आपका मेन्यू बताइए अच्छा कौन कौन सी है और और कॉफ़ी चाहिए हमको तो पाँच मंग पाँच कॉफी चइ और पाँच पाँच चाय और पाँच कॉफ़ी हमारे ऑफिस में भिजवा देना जी पैसे पेमेंट बता दीजिए जी हूं आप कब तक भेजोगे ऑफिस हमारे ऑफिस में भेजना है डिजन एसटेटेंट में भेज देना

ठीक है थोड़ा जल्दी थोड़ा जल्दी कर देना आप कितना टाइम लगेगा ओके धन्यवाद ठीक है धन्यवाद